असांजे हिते जेकी शइ आहे खइण जी शइ जेकी पंहिंजो चवंदा आहिनि दाबेली दाबेली असांजे हिते ॾाढी प्रसिध्द आहे सुठी मिलंदी आहे टेस्टी मिलंदी आहे ऐं हिते माण्हू हर कोई खाइणु पसंदि कंदो आहे ॾाढी फेमस आहे इते दाबेली हर कोई खाइणु पसंदि कंदो आहे ऐं केरु केरु त माण्हू कॾहिं रोज़ बि खाईंदा आहिनि नास्ते में माण्हू घणेई खाईंदा आहिनि ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि पर्यटक जेके ईंदा आहिनि घुमण लाइ हिते जेके ईंदा आहिनि माण्हू उहो बि टेस्ट अची कंदा आहिनि अजामाईंदा आहिनि की कीअं आहे हिते जी दाबेली ॾाढी ॿुधल आहे ॾाढी तारीफ़ ॿुधी आहे दाबेली जी दाबेली सुठी आए टेस्टी आहे खाइण में ऐं घणो करे इन लाइ घणेई स्टॉल लॻियलु आहिनि इते असांजे इते त जंहिंजी जंहिंजी सुठी आहे उहो माण्हू उन जी टेस्ट कंदा आहिनि जंहिंजी जंहिंजी वणे उहो दाबेली उन जी खाईंदो आहे वधीक दाबेली सभिनि खां हिते वधीक प्रसिध्द आहे माण्हू अची ॿाहिरां अची टेस्ट कंदा आहिनि खाईंदा आहिनि वणंदी आहे त वधीक खाईंदा आहिनि हिकु हिक हिकु टेस्ट करे ॾिसंदा आहिनि वरी हिकिड़ी सुठी लॻी त ॿी वठंदा आहिनि असांजे हिते वधीक प्रसिध्द सभिनि खां वधीक दाबेली आहे घर में माण्हू त घर में बि ठाहे सघंदा आहियूं माण्हू घर में बि ठाहींदा आहिनि घरु घर में बि ठाहे सघंदा आहिनि माण्हू घर में बि ईज़ी आहे ठाहिणु कोई वाए कोई दाबेली कोई उ कोने पर हर कंहिं जो मसालो मसालो उन मथां आहे